हंजी ऐ काका मिस्त्री होर बोल्ला दे ना ते महाराज राम राम ऐ ओह् मिस्त्री जी तुसें घर जेहड़ी टाइलां लाइयां हियां टाइलां लाइयां ओह् उक्खड़ी गेइया ओह् टल टल करियै उक्खड़ गेइयां भलेआं ते बड़ा मुश्कल होआ चलना ते औखा होई गेदा कोई डिग्गा दा कोई कियां कोई कियां बड़ी परेशानी बनाई ओड़ी तुसें हून ते टाइलां लुआइयां हली महाराज पानी बी दित्ता हा सब किश दित्ता हा हून टाइलां बी उक्खड़ी गेइयां ते पलस्तर बी सारा उक्कड़ा दा ऐ नेईं महाराज में नमां कुत्थै ऐ नमां सीमेंट हा तुस आक्खा दे हे फसक्लास बधिया सीमेंट ऐ लैंटर पवा दे ना न्हाड़े कन्नै ओह् नेईं महाराज महाराज बधिया सीमेंट दित्ता लाने च कोई फर्क होग रक्खें दा तुसे पैसे पोसे अस पैसे आसे केह् साढ़ा ते नुक्सान होई गेदा ऐपैसे कुत्थो देने ना असें दिक्खी लैओ महाराज फिर दिक्खी लेऔ प्रभु बड़ा मुश्किल ऐ